ہیلو بولیے اچھا کون سا آپ لیں گے کتنا لیں گے دیکھیے پچھلے سال تو کچھ حد تک صحیح تھا اب اس وقت کا حساب کچھ اور ہوگا آپ کو کتنا لینا ہے اچھا ٹھیک ہے اب بمبئیا آم تو کچھ حد تک مل جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں حالات کے اعتبار سے کتنے رہتے ہیں تو اسی حساب سے آپ کا صحیح ریٹ لگا دیا جائے گا کیونکہ آم کے بھی ہم کو ضرورت ہے بیچنا کیونکہ بیکار اوکار جو ہے اس وقت جو ہے بہت کم آیا ہے اسی لیے اکٹھا آم ہی ہے اور آم کو تاخیر کسی کے ہاتھ کے تو ہم کو بیچنا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو مل جائے گا اور بولیے اور کچھ بات ہے دیکھیے اس کے لیے تو آپ یہ مطمئن رہیں کہ آم آپ کو مل جائے گا لیکن اور اس کے علاوہ دسہری آم ہے اور دسہری آم ہے مالدہ ہے بیجو ہے کلکتیا ہے یہ سب آم بھی جو ہے نا ابھی کچھ مال گودام میں رکھے ہوئے ہیں اس کا بھی لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک کوئی ہو یا تعلقات والا ہو تو کوشش کیجیے کہ بھجوائیے اس کو اس کو بہتر سے بہتر کوشش کریں گے دینے کا ہے کوئی تعلقات والا اور دہلی بھیجنا تھا ایسے دہلی میں تو دہلی کے لیے تو اپنا بہار کے اندر کا آم تو زیادہ پسند لوگ کرتے ہیں مالدہ آم پسند کرتے ہیں لیکن دہلی وغیرہ میں دسہری لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارے خیال سے آپ دسہری آم اگر لے لیں تو بہتر ہوگا

دیکھیے دسہری آم تو اپنے یہاں مالدہ کے اعتبار سے کم اپجاؤ ہوتا ہے اس کی پیدائش پیداوار کم ہوتا ہے اور بمبئی مالدہ آم وغیرہ زیادہ یہاں پہ ہوتا ہے تو اسی لیے آپ کی آپ کو کتنا چاہیے دسہری آم او دو تین کنٹل تو اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے نا پھر دیکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو کوشش کریں گے پھر آپ سے جیسے ہوگا تو یا پھر بات کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھیے